दाना आंनि थांसै दाना आंनि हाबाया बिदिनो बिहाव बिखुनजो दङ'मोन बिहाव बिखुनजोआ गोमालांबाय दस्रा मानसिखौ रायजो राजा लानानै नायबाय आंखौ लाबोनानै हाबा होबाय मोनाबिलिआव अखानायै जाहोदों लोंहोदों रायजोफोरखौ बिदिनो जौ आरो बेदर होबाय ओंखाम होबाय अखानायै जाहोबाय आरो बिनि उनाव बैराथिफोरखौ जोंहा बुजायनाय थायो हाबानि समाव बैराथि थायो बेखौ जोङो उनाव जाहोफिनांगौ लोंहोफिन्नांगौ अनेख खामानि थायो नालाय हाबायाबो ओरैनो नङा बिनिफ्राय रायजो राजाखौ लायाबाथ' रावबो हाबा जाया नालाय रायजोफोरखौ लायो आरो साखि साबोद थायो रायजोआ रायजोआसो राजा नालाय ओंखायनो दा रायजोफोरखौ लायाबा हाबाखौनो जानो हाया दा बिहाव बिखुनजो दङ' बिहाव बिखुनजो जों जोङो ज' जायो सिगांआव ज' जानानै उनहालागै बिदिनो बिदा फंबाय गोनांआव बिदिनो सेरखाय बेरखाय गाव गाबागाव आलदा आलदा न'खर खालामनानै थानाय जायो फिसा फिसौ खांबाय बेहाबो बे एरबाय आंहाबो एरबाय दा जोङो गाव गाबागाव जानानै फिसाफोरखौ मारै फोरों नांगौ मारै नागेरनानै जाहोनांगौ जों बेखौ माबायो आरो जेनबा मारै जाहोनांगौ माने हाजिरा मुजिरा मावनानैबाबो जों फिसाफोरखौ जाहोनांगौ जायो ना ओमफ्राय दा जों जाहोआबा जोंनि फिसाफ्रा बबाव मोनजागोन जों बेखौ नागिरनानै जाहो नांगौ जायो आरो दा जोंनि बेयावनो फरायनाय बेयावनो जानाय लोंनाय नागेरनांगौ बिमा बिफाया जोंनि गोसोबायदि नागेरनानै जों फिसाफोरखौ एसे रोंथों एसे राथों एसे मोजां फरायथों होन्नानै जों थिनो आरो जों फिसाफोरखौ फोरोङो जों रोङाबाबो फिसाफ्रा फोरोंनांगौ गिदिर गोलाव जानांगौ होन्नानै जोङो थिनो आरो मोजां मथन दा फिसाफ्रा फरायदोंबो थांदोंबो जोंनाव गान्नाय जोमनाय जिराब जिथाबजोंबाबो जोङो खस्थ' मस्थ'बाबो जोङो फिसाफोरखौ इसकुलाव थां आफा थां बाबा थां मामि होन्नानै जों थिनहरो जों दोनबोयो बबेबा समाव जों फिसाफोरखौ देरबाय लावबाय दे बाबामोन नोंसोर हासिङै थांनो हाबाय थांदो होन्नानै जोङो इसकल समाव थोनहरो आरो जों दस्राआव सोनो हायाबाबो गामिआवनो रोंथों राथों होन्नानै जों बेखौ थिनो ओमफ्राय जोङो हाजिरा मुजिरा नागेरनानै जाहोयो लोंहोयो बिदिनो अबावबा ना मोनो खोमा अबावबा मैगं दायसे मोनो खोमा हाग्रा बंग्रा नागेरनानै बुथुमनानै फान्नानै जोङो बेखौनो जाहो लोंहो लाबोनानै सेरसे सेरनै माइरं लाबोनानै जों बेखौनो संनानै होयो संनानै जाहोनानै फिसाफोरखौ इसकलाव थिनहरो